ہیلو سر کیا آپ فلپکارٹ سے بات کر رہے ہیں جی میں صائمہ رحمٰن بات کر رہی ہوں میں نے ایک لیپٹاپ آڈر کرا تھا وہ مجھے منسوخ کروانا ہے جی ہاں میں اس لیے اس کو منسوخ کرانا چاہتی ہوں میرے کہ مالی حالاتوں کی وجہ سے مجھے یہ کینسل کرنا پڑ رہا ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں اس کو کیسے کینسل کر سکتی ہوں جی ٹھیک ہے ہاں آپ مجھے اپپلیکیشن بتا دیجیے پھر میں اس کو دیکھتی ہوں جی میں نے براؤزر سے اپلیکیشن اوپن کر لی ہے جی میں لیپٹاپ کی لسٹ میں آ گئی ہوں جی ہاں مجھے وہ دکھ رہا ہے تو میں اس کو یہاں سے کینسل کر سکتی ہوں مجھے کینسل کا آپشن دکھ گیا ہے سر پھر مجھے اس کا جو اماؤنٹ ہے وہ مجھے کب ریٹرن ملے گا اوکے اچھا ٹھیک ہے چلیے آپ کا بہت بہت شکریہ